جی کون جی ہاں میں پنجاب نیشنل سے بینک سے بات کر رہا ہوں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی کیا بات ہوئی کیوں بند کرانا ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ جی اچھا جی تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے جی میں چیک کر لیتا ہوں آپ ایک منٹ ویٹ کریے لائن پہ رہیے جی میں جیسے چیک کر پا رہا ہوں آپ کے اکاؤنت میں جو اے ٹی ایم آپ کو بینک نےایشو کیا ہوا ہے وہ آپ منتھ میں مہینے میں دو بار یوز کر سکتے ہیں تو لیکن میں نے جیسے دیکھ پا رہا ہوں تو آپ نے جو ہے اس کو دو سے زیادہ بار یوز کیا ہے کئی بار اے ٹی ایم آپ کا یوز ہوا ہے اس لیے آپ کی پیسے وہ کٹ رہے ہیں جی جی آپ جو ہے آ سکتے ہیں بینک میں اپنے آدھار کارڈ اپنے پاس بک کی فوٹو کاپی اور ایک ایپلیکیشن لے کے آپ اس برانچ آ جائیے دو سے تین دن میں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا جب آپ کو اکاؤنٹ بند ہو جائے گا تو آپ کو بلا کر وہ پیسے کیش میں دے دیے جائیں گے ہاں آپ جب بھی آگے اگر کبھی اکاؤنٹ کھلوانا چاہیں تو آپ ہم سے دوبارہ کانٹیکٹ بینک میں آکے کر سکتے ہیں

ٹھیک ہے نا آپ جب بھی اکاؤنٹ کھلوانا چاہیں آپ ہمارے بینک میں بے جھجھک آ سکتے ہیں ہماری برانچ میں پنجاب نیشنل بینک کی برابچ میں آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں کیوںکہ آپ میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کافی پرانے ہمارے کسٹومر ہیں دس گیارہ بارہ سال سے آپ کو اکاؤنٹ ہے تو آپ جانتے ہیں ہماری سروسز اچھی ہیں یہ آپ کو اسکیم شاید پسند نہیں آئی رول ہے لیکن اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی شکایت کو اوپر پہنچائیں گے کہ بس کسٹومر کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے دو بار میں کام نہیں چلتا اس لیے ہم آپ کے فیڈ بیک کو اوپر پہنچائیں گے ہیڈ برانچ میں پہنچائیں گے تاکہ جو کہ یہ آپ کی پروبلمز جو ہیں یہ ریزولو کی جا سکیں اور آپ ہم سے فیوچر میں کبھی بھی مستقبل میں آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی انشآء اللہ اسلام علیکم